काल आमगेर लायटीचें बील आयिल्ले हांवेन मागीर ऑनलायन भरिल्ले मागीर हांवेन ऑनलायन भरिल्ले ताचेर तुमी म्हाका रिप्लाय का भरले म्हणून येवना ताचे खातीर तुमी मागीर पळया कितें करपाचे ते आनी म्हाका सांगात